पयलींच खंयची जर जी कळना आशिल्ली रेसीपी करतात जाल्यार हांव यूट्यूबार पळयतां यूट्यूबाचेर सर्च करता वेगवेगळ्यो गोवन स्टायलान कशी आसा वा बाकी महाराष्ट्रीयन पद्दतीन कशी आसा मागीर त्यो पळोवन जातकीर घरांतली जी रांदता व्हडली मनशां म्हणजे मम्मी किंवा आई जावं तांकां विचारतां की ही गोश्टी किंवां नीव जर कसली जर अशी रेसीपी आसा जी घरान खबर ना जाल्यार यूट्यूबार पळयता आनी करता थोडे प्रमाणान करता पयलींच कित्याक जातलेंच म्हणून अशें उरना सो हांवें एक पाटी केल्लें तेन्ना चिकन बिर्याणी केल्ली सो ती घरानय विचारली कशी करता काय म्हणून आनी यूट्यूबार पळोवन थोडे प्रमाणान पयलीं केली मेरीनेट करून दवरली बी तशी शीतय बी केले पूण पयलेच प्रयत्नाक सगळेंच सारकें जाता अशें उरना सो मसालो किंवां मीठ मातशें कमी वयर सकयल जाताच सो तें तशेंय जाल्लें बट मेरिनेशन करून शिजोवपाक दवरलें तेन्ना मातसो मीठाचो अंदाज वगेरे हें करून मातसो सारको केलो घरच्यांनी आनी मागीर तेचे थोर लायता आसतना किंवा कांदो भाजून जो आसता तो मातसो मोव जालो तो कुरकुरीत असो जावूना त्या टायमार सो एक पयलो अनुभव म्हणटा तो आशिल्लो बरो जाल्ली टेश्टी अशी जाल्ली बरी थराचे हे प्रमाणे सो विचारून यूट्यूबार पळोवन पळोवन हांवें म्हजी पयली रेसीपी जी आसा ती केल्ली